हमर गाममे बस बिसनपुर बेगूसरायमे बड़ी निम्मन नौलक्खा मन्दिर छै बड़ दूर दूरके लोक आबै छै बहुत बहुत दूरके लोक आबै छै खगड़ियाके रे ओहि पार रे लखीसरायके रे कि चलऽ भाइ तनि हम देखबै नौलक्खा मन्दिर नौलक्खा मन्दिर नहि देखलहुँ बेगूसरायमे बहुत बेस्ट बेस्ट नौलक्खा मन्दिर कहलाइ छै